हा मूंखे ॿियनि खे डांस सेखारण जो मौक़ो मिलियो आहे मां जॾहिं ख़ुदि शार्गिद हुअमि त मां घर में डांस ख़ुदि बि कंदी हुअसि ऐं ॿियनि खे बि सेखारींदी हुअसि पर मां डांसर न बणिजी सघियसि हाणे मां चाहियां थी त जेको मुंहिंजो सुपिनो आहे डांसर थियण जो उहो पूरो न थी सघियो पर जेके माण्हू मुंहिंजा सिखनि पिया उहे पंहिंजे मुक़ाम ते पहुचनि ऐं पंहिंजे देश ऐं समाज जो नालो रौशो रोशन कनि ऐं मूंखे इहो अनुभव ॾाढो वणंदो आहे छो त इहो मुंहिंजो सुपिनो आहे ऐं मूंखे हिन में रूची बि आहे